میں نے ایک ہیڈ فون آرڈر کیا امیزون سے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ فون یہ بوٹ کمپنی کی ہے اور بوٹ کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہے بہت اچھے ایئر فون وغیرہ دیتے ہیں جس کا میرا اچھا وہ رہا ہے لیکن اس بار جو میں نے ہیڈ فون آرڈر کیا ہے اور اس میں جیسا کہ لکھا ہوا تھا کہ اڑتالیس گھنٹے اس کا بیٹری بیک اپ ہوگا اور چونکہ وہ بیٹری بیک اپ اتنا نہیں ہے یا اس کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اڑتالیس گھنٹے کے دوران ہوگا لیکن وہ چیز اس میں نہیں آ پا رہی ہے اس کا ساؤنڈ جس طریقے کے ہم ہم نے دیکھا جو اس کے ڈٹیلس ہیں پروڈکٹس کے اس پروڈکٹس ڈٹیل میں یہ تھا کہ اس کا ساؤنڈ بہت ہی کلیئر ہوگا اور سافٹ ہوگا اور وہ بھی نہیں ہے اور اس کا پہلے ہی بتا چکا ہوں میں کہ اس کا بیٹری بیک اپ بھی اچھا نہیں ہے اور جیسا کہ پروڈکٹ ڈٹیلس میں ہے اور کافی یہ مہنگا رہا تا میں اسی کی وجہ سے اسے آرڈر کیا تھا لیکن اس میں کئی ساری جو ہے کہ دقتیں آ رہی ہیں اور اس طریقے کے پروڈکٹس یہ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ آپ لکھتے کچھ اور ہیں اور کسٹمر کو دیتے کچھ اور ہیں اور پروڈکٹس کے جو ڈٹیلس ہیں